भारत में कलाकारों को पर्याप्त महत्व और ये अवसर नहीं दिए जाते वाक़ई में ये बात सही है क्योंकि जितने भी यहाँ पर कलाकार है वो सारे प्राचीन लिपि को अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं यानी कला अपने आप में एक तरह का पारम्परिक तरीक़ा ही है हम देखते हैं जो भी कला का नमूना किसी भी की हाथ से द्वारा बनाया गया है वो कला हमेशा प्राचीन तौर तरीक़े और पारम्परिक तरीक़े से ही बनाई गई है चाहे उसको हम चित्रकला ले लें या किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए ले लें तो ये देखा गया है कि भारत में आज कल इनको पर्याप्त महत्व नहीं दिए जा रहे इसका कारण यह होगा सब से इम्पोर्टेंट कि हम तो देख रहे हैं कि लोग जो हैं जो कला करते हैं आज कल के जो लोग कला करते हैं तो उस कला में हम ये देख पा रहे हैं जो कम्प्यूटराइज़ चीज़ें हैं वो अपना पैर पसारते जा रही है जो भी काम है पहले हम पोट्रेट हाथ से पेंटिंग और इस्केच बनाते थे लेकिन आज के समय में वही इस पेन्सिल इस्केज एक कम्प्यूटराइज़ ओटोमेटिक फ़ोटो को ले कर उसको कन्वर्ट कर सकता है चाहे अगर कोई वाटर कलर कि कोई इमेज थी वो हम हाथ से बनाते थे लेकिन कम्प्यूटर उसको वाटर कलर की इमेज को आप को किसी भी इमेज का फ़ोटो खींच कर आप वाटर कलर में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये देखा गया है जो भी पारम्परिक तरीक़ा है हमारा कला का वो कला का तरीक़ा एक तरह से पिछड़ता हुआ जा रहा है इसी कारण से इसको महत्व नहीं दिया जाता और इसका आज कल कुछ ख़ास उपयोग भी नहीं रह गया है जितना भी काम है जो भी काम है सारा कम्प्यूटर के द्वारा कम्प्लीट होता जा रहा है तो इस लिए इसका पिछड़ने का एक यह भी कारण है कि डिजिटलाइजेसन बढ़ रहा है और कला का स्वरूप धीरे धीरे घट रहा है